थांनाय बोसोरनि माइनि आबादाथ' जोंनिया एसे बेया जायाखैमोन बोथोराबो ग्रोब मोन्दों माबायाबो ग्रोब मोन्दों नालाय माइया मोजां जादोंमोन जानायालाय ओमफ्राय ओरैनो जोंनिथिंथ' दाउ अमाफोरनि बिदि खायसो गैया खिन्थु अमाफोरनि खायसिखाय एसे माबा जादों आरो थेवब्लाबो मोजांआनो जादों माइफोरा ओमफ्राय एबार बोसोरावसो माने माबा एम्फौ जादों आरो एम्फौ माने सिगां माने जायाखैमोन जेब्लानोखि माने मोननानै हानो गोनां अब्लानिफ्राय ओरैबादि एम्फौ जादों माने मने हमनोनो हाया ओरैबायदि दोनबानो माने खंखाय एसे गोथांरोम मोनरोम जाहांबानो माबाखायो ओमफ्राय बिदिनो हाना दोननाय समावबो बिराद बुरजा माबानानै जादों आरो माइखौ थारमाने हाना दोननायावबो जायो तारमाने नङाबाथ' बिराद मोजांआनो जादोंमोन एबार खावसेखौ माबा मोसौजों हालौनानै गायदोंमोन आरो खावसेखौ आरो जोङो माबा ट्रेक्ट'र होनानै गायदोंमोन आरो मोजांआनो जादों माइयाथ' ओमफ्राय आरो इम्फौ जानायखाय इसे बोरैबा जाबाय आरो माने मोनबाङासै आरो मोननो गोनांखिनिखौ मोनासै हानायावनो जाना थाबायना ओमफ्राय ओरैनो माइ मायब्रा माइफ्रा किन्थु माबायाखै आरो एसे ओंखारासै दा माने बोथोरजोंबो जाहैबाय माजोंबो जाहैबाय नालाय बारा एसे मोजां जायासै आरो माबाया एबारनि माबायाव आरो नङाबालाय मोजांआनो जादोंमोन ओमफ्राय एम्फौआनो फैना होबायबा ओमफ्राय दा बाजार माइनि दामाथ' दा बाजारफोराव आदस'फोरल' होलाबायो खोमा ओमफ्राय उनाव नै न'फोराव लांबाथ' न'निफ्राय हरोबा माने आदस' बिस होनो सोरबाया सोरबाया आरो थ्रिस होनो आरो जों दा आरो फानगासिनो दङ ओमफ्राय थांनाय बोसोराव ओमफ्राय माइनि दामा थांनाय बोसोराव माने माइया इसे गासैबो मेलला जाबाय नालाय एसे खमायदों बायदि मोनदोंमोन आरो आं ओमफ्राय एबार बांसिन जादोंमोन थांनाय बोसोराव सादस' सल्लिस बिदि होदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव एबार आदस' माबा होबायना बिस थ्रिस बिदि इसे माबा जायाखैमोन आरो